पढ़ाई दे कन्नै कन्नै घर दे कम्म बी बड़े जरूरी न अस लोग केह् करने होन्ने कि कम्म करने च शर्म करने होन्ने कम्म करने च अस इ'यां सोच्चने होन्ने कि अस पता निं किन्ना थक्की गेदे न हून साढ़े कोला कम्म निं होंदा जियां कि पराने जमाने बिच्च कुड़ियां ना हा पढ़दियां लोग उ'नें गी पढ़ने बास्तै हैन्नी भेजदे हे ओह् इस करियै कि कुड़ियां जेह्ड़ियां न एह् सिर्फ परिवार बधानै बास्तै ते घर दा कम्म करने बास्तै गै पैदा होई दियां न पर ऐसा बिलकुल निं है ऐसा बिलकुल बी नेईं है जियां कि पढ़ाई जरूरी ऐ इ'यां इ'यां घरै दे कम्म बी साढ़े बास्तै जरूरी न ते जे घरै दे कम्म करने जे अगर अस रुट्टी खानी जे सानूं रुट्टी खाना जरूरी ते भाई रुट्टी खाने बास्तै साढ़े सानूं भांडे मांजनां बी जरूरी ऐ ते भांडे मांजनें बास्तै अस अपने हत्थें दा गै इस्तेमाल करियै अस भांडे मांजी सकने आं इ'यां ते भांडे मंजोंदे निं है जियां कि अजकल्ल वाशिंग मशीन आई गेदी कपड़े धोने ताईं ते सानूं हत्थ घट्ट लाने पौंदे ते मशीन कपड़े धोई ओड़दी पर इ'यां नेईं जेकर भाई रुट्टी खानी ऐ ते भांडे बी मांजने ते जे भांडे गै मंजोऐ दे होङन ते अस रुट्टी खाने आह्ले बनगे ते गंदे गंदे भांडे जेह्ड़े होंदे न उ'नें गी मांजने बास्तै थोह्ड़ा जैदा मैह्नत करने पौंदी जेह्ड़े कुछ भांडे दुद्ध दी दुद्ध उबली जा ते ओह्दे कन्नै सड़ी जंदे जां फिर चाह् उबली जा ओह्दे कन्नै सड़ी जंदे जां फिर तेल मता पेदा होऐ कड़ाही दे बिच्च जां कोई होर भांडे बिच्च ते ओह् अगर जैदा गरम होई जा जैदा सेक उप्पर पेदा होऐ ते ओह् जांदे सड़ी ते फिर उ'नें गी मांजनें बास्तै में ते अपने घर जैदा साबन दा गै इस्तेमाल करनी होन्नी भांडे मांजने आह्ले दा क्योंकि ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि में साबन लेइयै स्टील बूल लेइयै ते अगर कोई भांडा सड़े दा होग में जैदा घरेड़नी होन्नी ते जां फिर अगर फिर बी नेईं उतरे स्टील बूल कन्नै ते फिर में सोआह् पान्नी होन्नी बिच्च ते फिर स्टील बूल मारनी होन्नी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ी सोआह् होंदी ओह् थोह्ड़ी रेतीली होंदी ते ओह् भांडें गी जेह्ड़ी ऐ ओह् जल्दी साफ करदी ते कन्नै शैल करियै भांडे बिच्च चमक लेआई ओड़दी